मानसिनि जिउआव गेलेनाया मोनसे गोनां आरो बे जोंनि गेलेनाया मोनसे देहानि थाखायबो मोजां आरो जोंनि ब्रेइनखौ अवाश खालामो आरो बिनि गेजेरजोंनो जोङो गोबां फुंनि सिखारनाय जानाय लोंनाय देहा बेमार आजारनिफ्राय जों गेलेनायनि गेजेरजों रैखा मोनो आरो गावखौबो मुलुगाव गेलेनायनि गेजेरजों सिनायथि होनो हानाय बेबायदि खेलाफोर दङ आर गेलेनायनि गेजेरजों जोंनि देहानि स्ट्रं एनारजिखौ जों मोननो हायो आरो गोबां बेबायदिनो गेलेनायफोर दङ बायदिसिना जेरै बल खेला गेलेनायफोर बेफोर गेलेनाया देहानि थाखाय मोजां आरो भलिबल गेलेनाय बे जोंनि जिथु मोदोमखो रेजें खालामो बे बिदि गोबां गेलेनायफोरनि गेजेरजोंनो जोंनि लाइफ खुंनो हानाय बा जिउआव जों माबामोनसे न'खर दानो हानाय बा जिउ खुंनो हानाय बिदि राहा लामाबो मोननो हायो बेबायदि गोबांफोर जों गेलेनो मोजां मोनो आरो गेलेनायनि गेजेरजोंनो जोंनि जिउआव जोङो स्रां गोसो सान्थि मोननो हायो जों बेखिनिआनो